ہلو جی سر ہاں جی سر بولیے جی جی سنٹرل ڈیلی میں آپ کو پلاٹ چاہیے سر سنٹرل ڈیلی میں کہاں لینا پسند کریں گے جیسے دریا گنج کرول باغ یا پھر یہ آپ کا انصاری روڈ آپ کو کہاں لینا پسند کریں گے آپ یا پہاڑ گنج دریا گنج میں مل جائے گا سر آپ کا جو آپ جو دیکھ رہے ہو پراپرٹی وہ کیا دیکھ رہے ہو ٹو بی ایچ کے تھری بی ایچ کے یا پھر لینڈ دیکھ رہے ہو پوری زمین سے چاہیے سر زمین کا ریٹ تو ادھر جو ہے اسکوائر فٹ چلتا ہے یہاں گز نہیں چلتا سر اس ٹائم جو ہے اسکوائر فٹ چل رہا ہے ہمارا بارہ سو روپئے اسکوائر فٹ چل رہا ہے ہمارا جی لیکن چلیے آپ کو گز میں بتاتا ہوں ہمارا گز جو ہے نا سر ہمارا گز ہمارا چل رہا ہے اس ٹائم دو لاکھ روپئے گز چل رہا ہے دریا گنج کا بالکل مین روڈ کی جگہ ہے گولچہ کے سامنے آپ جائیں گے گولچہ کے سامنے جو ہے ایک پیڑ بنا ہوا ہے پیڑ کے پاس میں اندر راستہ جا رہا ہے پیڑ کے نیچے مندر بھی ہے مندر سے ہم جو ہے رائٹ لیں گے وہاں پہ ایک جو ہے بیسٹ لوکیشن ہے اور جو ہے پینتیس فٹ کا روڈ ہے وہاں پہ پینتیس فٹ کا روڈ ہے سر تھرٹی فائیو فٹ آرام سے ٹرک آ جاتا ہے وہاں پہ اچھی جگہ ہے وہ اگر آپ زمین سے دیکھ رہے ہیں نا تو سر وہ وہ جو ہے چار منزلہ بنا ہوا ہے ہمارا ابھی وہ اور ابھی اس کے اندر رہائش نہیں ہوئی جی فلیٹ کا ریٹ سر سو گز میں سر تھری بی ایچ کے سر اس ٹائم جو ہے ڈیڑھ کروڑ کا چل رہا ہے سر رینٹ لیں گے تو سر رینٹ تو یہاں پہ تھری بی ایچ کے کا سر اچھا آپ خریدتے ہیں سر اگر آپ اس کو خرید کے رینٹ پہ لگائیں گے نا تو آپ کا تھری بے ایچ کے کا آپ کا مل جائے گا یہی پچیس ہزار روپئے سے مل جائے گا سر پچیس سے تیس کے بیچ میں آپ کو رینٹ مل جائے گا مہینہ تھری بی ایچ کا

یہ جو پولیس ہیڈ کواٹر ہے نا پولیس ہیڈ کواٹر کے پیچھے اندر ایک راستہ جا رہا ہے ہندی پارک نام ہے وہاں پہ اور ہندی پارک کے پاس جو ہے نا ہندی پارک کے پاس وہاں پہ ایک فلیٹ ہے ہمارا اور اس میں جو ہے تھرڈ فلور پہ ایک تھری بی ایچ کے ہے سر ہمارا اس کا جو ہے نا میں آپ کو کرا دوں گا سیونٹی لاکھ میں جی تھرڈ فلور ہے سر سیونٹی لاکھ میں کر دوں گا میں آپ کا آپ ایک کام کریے آپ جی جی آپ آ جائیے میں آپ کو وزٹ کرا دوں گا میں میں آپ کو میں اویلیبل ہی ہوں سر میں جو ہے نا میں شام کو میرا ٹائم یہاں پہ میں چار سے اور رات کو نو بجے تک میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں گولچہ کے سامنے جو ہے نا جو میں آپ کو بتایا تھا نا مندر وہاں پہ اس کے سامنے پاؤ بھاجی والا ہے میں وہیں بیٹھتا ہوں شام کو چار بجے سے نو بجے تک آپ کبھی بھی آ جاؤ مجھے کال کر کے ٹھیک ہے سر بالکل کال بالکل دونوں وزٹ کر لینا آپ کال کر لینا اوکے تھینک یو